देहा बा खेला धुला गेलेनाय देहाखौ माबायदिहाय लाखिनांगौ बेनि सोमोन्दै दा खेला धुला गेलेबा सो मानसिनि देहाफोरा राफोद जायो एबा खामानिफोर मावोबासो देहाखौ गोग्गो मोनो आरो बेमार आजार साबनो हाया बेमार आजारनिफ्राय बारगयो नों जेसेबांखि खामानि दामानि मावा उदां उदां थागोन बेयाव माने बेमारा साफिनो बोलो मोनो आरो दा बेनिखायनो बैसोआ एकदम फ्रात फ्रित जानांगौ फुं फुंफोराव खारनांगौ मोना मोना खारनांगौ एक्सारसायस खालामनांगौ खेला धुला बायदिसिना गेलेनांगौ होमबासो देहाया फ्रात फ्रित जायो मानसिनि दैया बाहेर जानांगौ गोलोमनांगौ गोलोमगारबासो देहाफोरखौ स्रां मोनो आरो खामानि दामानि मावनांगौ सम लानानै बोलोनि खामानि मावनांगौ बा खारनांगौ होमबासो गोग्गो जायो देहाफोरा खामानिबो मावा खेला धुलाबो गेलेया खाराबोब्ला नोंनि देहाया बेमार आजार जानो बेमार आजारा थाब साफिनो बोलो मोनो दा बेनिखायनो हानायमानि खस्थ' खालाम खार बियाम खालाम होनबासो फ्रात फ्रित जागोन होनबासो देहाया बेमार आजार जानाय नङा दा बेनिखायनो बयबो साफ्रोमबो बेमार आजारनिफ्राय बारग'नो थाखाय बेबायदि खेला धुला खारनायफोरखौ गेलेनांगौ खारनांगौ दा बेनिखायनो बिदि खेला धुला गेलेबासो मानसिया फ्रात फ्रित जायो खामानि मावनांगौ बायदि बायदि खामानि मावनांगौ अनेक रोखोमनि थायो अलसिया जानाङा अलसिया जायोबा बेमार आजारबो जालांगोन जोंना थाखा फैसानिबो प्रब्लेम फैगोन दा थाखा फैसा थानायासो बेमार आजारखौ नायनो हाबाय गैयियाथ' ओरैनो नायगार नायगार बेमारखौ नायनानैनो फोजोबस्रांनांगोन दा बेनिखायनो गाव गावनो सांग्रां थानाया मोजां गावनि देहाखौ गावसो मिनथिगौ दा मालायाथ' मिथिया दा फारसेथिं जानाय लोंनायनिबो मोजां रोखोमै जानांगौ जानला मानलाबो जानानै माबा खालामनाङा जानाय लोंनायनिफ्रायबो जायो बेमार आजारा दा अनेक मुलि मेडिसिन बाहायो माइनिफ्रायनो बाहायलांजोबो मैगं थाइगङावबो होयो दा बेनिखायनो बेफोरखौ जों जाबाय थानाय जायो बायनानै दा बेनिखायनो बेफोरनि थाखायनो जोङो देहाखौ लाखिनोब्ला जानानैब्लाबो जों गोलोमहोनांगोन खामानि मावनानै बा देहाखौ मोजाङै लाखिनांगोन फारसेथिं देहाखौ मोजां लाखिनायनि फारसे जों साब सिखोनबो थानांगोन जेनेबा बियाम खालाम बा फुटबल क्रिकेट खेला धुलाया अनेक खेला दङ बेफोरखौ गेले गेलेबासो मोजां जालांगोन आरो गावनो मिनथिखायो जेनेबा खामानि दामानि मावोब्ला माबायदि मोनो देहाखौ दुलबल मोनोना ना देहाखौ गोग्गोम मोनो आरो फारसेथिं खेला धुला खालामोबा गोलोमगारोब्ला देहाखौ माबायदि मोनो बेफोरखौ गाव गावनो मिनथिखायो आरो खामानिबो मावा खेला धुलानिबो इन्ट्रेस्ट गैयाब्ला देहाखौ माबायदि बेमारि मोनगोन बेखौ गावनो गाव गावनो मिनथिखायो दा बेनिखायनो गासैबो सांग्रां जानांगौ आरो सांग्रां जानाया मोजां जेसेबां नोङो खेला धुलायाव खारगोन एसेबांनो गोलोमगोन एसेबांनो नोंहा देहाखौ मोजां मोनगोन गोग्गोमबो मोनगोन दा बेनिखायनो गाव गावनो मिथिखानानैबो मिथियैबायदि गावनि देहाखौ मोजां लाखिया बेमार आजाराव हगारना लायो दुरबलथा जायो बे दुरबल जाबाथाय बेथिं बेमाराव हाबबाथाय आरो फोसाबनायाव गोब्राब जायो आरो बेनिखायनो गाव गाव थिग थायोब्ला बेमार आजाराबो बारा साफिनो हाया जेनेबा गाव थिग थानांगोन जेनेबा आं दुरबल मोनदोंब्ला माबा मोनसे खायद' जानांसिगोन दा बेनिखायनो बेबायदि माबानायाव खालामनाया मोजां दा अनेक दायो बिदिनो बायदिसिना खायद' जायोब्ला टाकट मोनो खेला धुला गेलेनायाव